جی ہاں ہینڈ پمپ کیسے کام کرتا ہے میں اس کے بارے میں بیان کر سکتا ہوں خاص طور پر ہم لوگ اپنے گھروں میں یا سڑکوں پر ہینڈ پمپ کو دیکھتے ہیں جسے مسافر یا گاؤں والے پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ ہینڈ پمپ ہمارے بہت کام کی چیز ہے پہلے کے زمانے میں ہینڈ پمپ لمبی قطاریں ہوا کرتے تھے کیونکہ ہینڈ پمپ سے کافی ٹھنڈا پانی ںکلتا ہے اور یہ عام اور مسافر آدمیوں کے لیے ہی بنایا جاتا ہے تو اس پر لمبی لمبی قطاریں ہوا کرتے تھے لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ گرمی کے موسم میں یہ ہینڈ پمپ خشک ہو جایا کرتے تھے اور اس میں پانی لانے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی تھی بہت سارے لوگ اس پر محنت کرتے تھے کیونکہ گرمی کے موسم کے وجہ سے پانی کا لیول بہت نیچے ہو جاتا تھا اور ہینڈ پمپ کا پائپ اس پانی تک نہیں پہنچ پاتا تھا تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی تھیں اور بڑی مشکل کے بعد پھر سے ہینڈ پمپ کا استعمال میں آتا تھا خیر یہ سب پرانی باتیں ہیں جب کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں گھر میں ہینڈ پمپ کا استعمال ہونے لگا ہے اور ہینڈ پمپ کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں پانی کا موٹر بھی لگا لیا ہے جس سے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ پانی نکال لیتے ہیں

موٹر یا ساری چیزیں ہمارے استعمال کے لیے بنائی جاتی ہیں اور ہم لوگ اس کی استعمال سے کافی مطمئن ہیں اور اب اس طرح کی لمبی لمبی قطاریں ہیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں کیونکہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں بہت سارے لوگ اس میں پریشان ہو جایا کرتے تھے اس کے لیے اب لوگ پانی کے موٹر کا ہی استعمال کرتے ہیں اور یہ چیز کافی آسان ہو گئی ہے